ہاں میری ایک دوست نے سائنس لی تھی اسے سائنس پڑھنا بہت ہی اچّھا لگتا تھا جس وجہ سے اس نے اسکول میں سائنس لی تھی اس کو سائنس پڑھنا بہت ہی اچّھا لگتا تھا اور وہ سائنس میں ہمیشہ فرسٹ آتی تھی اس کے سائنس میں بہت ہی اچّھے نمبر آتے تھے جس وجہ سے اسے کئی سارے میڈل اور ٹرافی ملی تھی کیونکہ سائنس ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ہر کسی کے لیے بہت امپورٹینٹ ہوتا ہے سائنس بہت ہی ضروری ہوتی ہے جو لوگ ڈاکٹر بنتے ہیں ان کے لیے سائنس امپورٹینٹ ہوتی ہے اور جو لوگ سائنٹسٹ بنتے ہیں ان کے لیے بھی بہت ہی جروری ہوتی ہے جو لوگ سائنس لیتے ہیں انہیں بہت ہی مشکل سے پڑھی جاتی ہے کیونکہ سائنس میں الگ الگ طرح کے فارمولے آتے ہیں جسے پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے اور سائنس بہت ہی اچّھا سبجیکٹ ہے جس وجہ سے بہت لوگ سائنس ہی لیتے ہیں اور سائنس لینے کے بعد وہ بہت بڑے بڑے ڈاکٹر اور سائنٹسٹ بنتے ہیں سائنٹسٹ اور ڈاکٹر بننے کے بعد وہ الگ الگ دیسوں میں جاتے ہیں اور اپنا بہت ہی نام کماتے ہیں جس وجہ سے یہ لوگ بہت ہی فیمس ہوتے ہیں